آپ مجھ سے کواڈینیٹر کویشچن آپ پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ میں کیا کر رہا ہوں ابھی ابھی میں پڑھائی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پڑھائی کرنا بہت پسند ہے اور آپ مجھ سے کویشچن کریں گے کہ تم کون سے اسکول میں پڑھتے ہو میں آپ کو آنسر دوں گا کہ میں بھارت کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہوں آپ پوچھیں گے اس اسکول میں کون سی میم آپ کو پڑھاتی ہیں اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہو تو میں آپ کو آنسر دوں گا کہ مجھے سریتا میم پڑھاتی ہیں اور میں ٹینتھ کلاس میں پڑھتا ہوں اور آپ کویشچن کریں گے مجھ سے کہ ٹینتھ کلاس میں کون سا سبجیکٹ تمہیں زیادہ پسند ہے تو میں آپ سے بولوں گا آپ کو آنسر دوں گا کہ مجھے ہندی سبجیکٹ زیادہ پسند ہے بولے ہندی سبجیکٹ میں آپ کو ایسا کیا لگتا ہے بولے ہندی سبجیکٹ میں میں آپ کو کویشچن کا آنسر دوں گا کویشچن کا ہندی سبجیکٹ میں مجھے کویتا اچھی لگتی ہے آپ کویشچن کریں گے کون سی کویتا آپ کو اچھی لگتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے اندھیر نگری چوپٹ راجا یہ کویتا مجھ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس کویتا میں بہت ساری چیز بتائی گئی ہیں کہ آپ کو کیسے دنیا کے اندر رہنا ہے کیسے نہیں رہنا ہے تو آپ مجھ سے کویشچن کریں گے کہ آپ کو کیسا پڑھایا جاتا ہے اچھا پڑھایا جاتا ہے مجھ کو کیوں مجھے پڑھائی کرنا بہت پسند ہے اور پڑھائی پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو یہ آپ مجھ سے کویشچن کریں گے اور میں آپ کو آنسر دوں گا پڑھنے کے بعد مجھے تھوڑی بہت دیر کھیلنا پسند لگتا ہے اچھا لگتا ہے مجھے